جی ہاں ہمارے گاؤں میں جیسے بہت سارے کسان ہیں اور وہ کسان کسان ہیں وہ اپنا کھیت جوتتے ہیں اور اس کے بعد کھیتی کرتے ہیں اس کے بعد جو اس سے روزی روٹی ملتی ہے خود بھی کھاتے ہیں اپنے بچوں بال بچوں کا بھی پیٹ پالتے ہیں پھر اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں اور ایسے ہمارے گاؤں میں پھر سرکاری ٹیچر ہوتے ہیں جو اسکولوں میں پڑھاتے ہیں اور نماز بھی پڑھاتے ہیں اور جو اور بھی ہمارے گاؤں میں ہمارے دوست احباب ہیں اور اگل بغل کے لوگ ہیں اور جو بھی ہمارے دوست احباب ہیں ہم سفر ساتھی کچھ وہاں کماتے ہیں کچھ سعودی جاتے ہیں کچھ انگلینڈ جاتے ہیں کوئی افغانستان جاتے ہیں کوئی آسٹریلیا جاتے ہیں کوئی نیو زیلینڈ جاتے ہیں اب سب اپنے اپنے مصروفیات کے لیے جاتے ہیں سب اپنے اپنے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمانے کے لیے پیٹ پوجا کے لیے روزی روٹی کے لیے اب ادھر جانا سعودی جانا پڑتا ہے دبئی جانا پڑتا ہے اور بہت ساری ایسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت سی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہمارے گاؤں میں علاقے میں کچھ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نوکری بھی کرتے ہیں پھر کسانی بھی کرتے ہیں اور ہمارے گاؤں کے لوگ جو جتنا کماتے ہیں اپنے پیٹ پالتے ہیں پھر کچھ لوگ جاتے ہیں ممبئی کمانے کوئی دلی کمانے جا رہے ہیں کچھ کہیں جا رہے ہیں کچھ کہیں جا رہے ہیں جو جتنا کماتا ہے اس کا اتنا ہی فائدہ ہوگا ہمارے گاؤں میں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کماتے نہیں بیروزگار بیٹھے ہیں اور اس پر چاہیے کہ حکومت کو اس پر دھیان دے کہ آج کسان لوگ بھی نہیں کھا پا رہے ہیں اور